ओके सो सिकश्टीन डिसेंबर टू थावजण ह्या दिसा हांव जाल्लों जाल्लो म्हणजे हो म्हाज्या बड्डेचो दीस आनी हो दीस खूब याद येता म्हाका सदांच याद येतली किद्याक ह्या दिसा हांव जाल्लों आनी हो दीस इमपोटंट आसा किद्याक सगले लोक येता व्हीश करता मागीर बड्डे गिफ्ट्स दिता स्कुलान गेलो जाल्यार सगले तुका फुडें आपयता सगले जाण भुरगे बड्डेचें सोंग म्हणटा लोक प्रायझां दिता पयशे दिता खूब कितें कितें दिता सो तो दीस खूब उमेदीचो कसो आसता आनी तूं जाल्लो आसता न्ही तूं केक कट करता खूब कितें कितें करता सो ताज्या खातीर हो इमपोटंट एक दीस आसा सेकेंड आसा तो वीस मार्च दोन हजार बावीस ज्या दिसा म्हजो कॉलेजीचो इवेंट आशिल्लो ओके सो त्या इंवेंटाचें नांव आशिल्लें तांडव त्या इवेंटाक तो कॉलेजीचो इवेंट आशिल्लो आमचो आनी सगले जाण मेळून इवेंट आमी करताले सगले डिपाटमेंट वायज वेगवेगळी कंपिटिशनां आशिल्लीं आनी हांव त्या इवेंटान पार्टिसिपेट जाल्लों हांव मिस्टर एंजीकॉम म्हूण पार्टिसीपेट जाल्लो मागीर डांस कोंपिटिशनान पार्टिसीपेट जाल्लो तशेंच जंक एट बिट्स म्हूण आसा तातूंत पार्टिसीपेट जाल्लो आनी मेन म्हणजे हांव तिनूय कंपिटिशनां जिखलों तिनांय कंपिटिशनां म्हाका फस्ट प्लेस मेयळो सो ते तो इवेंट खूब याद येता म्हाका याद येत रावतलो कित्याक इतल्या इवेंटान पार्टिसीपेट जावन म्हाका तातूंत बक्षिसूय मेळ्ळें नेक्स्ट आशिल्लो आमचो स्पोट्स डे सतरा ऑक्टोबर दोन हजार पंदरा सोळाची खबर ही तेन्ना हांव धावेक काय नायंत टेंताक आसलो त्या दिसांनी स्पोट्स डे आसतालो स्कुलान सो तो त्या दिसा खूब लायक आमी ल्हान आशिल्ले आनी आमकां खेळपाक चड उमेद आसताली आनी ताच्या खातीर

आमी पार्टिसीपेट जाले आनी खूब मजा आयली खूब खेळ्ळें वेगवेगळे स्पोट्स डेक वेगवेगळे इवेंट आसताले सो आमी पार्टिसीपेट जाताले धांवपाचें म्हण रनींग आसतालें क्रिकेट आसतालें फुटबॉलाची मॅच आसताली खूब कितें कितें आसताले आनी आमी पार्टीसिपेट जाताले प्रायजां मेयटाली मेळनाशिल्लीं सर मारताले तो एक वेगळोच अणभव स्कूल फ्रेंड्स खूब इमपोटंट आशिल्ले आनी खूब बरे आशिल्ले फ्रेंड्स तांच्या वांगडा मेळून खूब बरे भशेन ती वेगळीच मजा आशिल्ली सो ते दीस येता तशेंच पावसाचे दीस जून म्हयनो एक जून म्हटल्यार पावसाचे दीस सो त्या दिसा वेगळीच फस्ट डे पावस पडटा तेन्ना वेगळोच वास येता हाजो जमनींतल्यान आनी वेगळीच मजा आसता भुरगे ल्हान आसतना आमी बोट कर बोट करताले पेपराचें उदकांत सोडटालें सो ते पावसाचे दीस खूब याद येता ओके